हैलो नमस्कार सर जी सर में मेरे बच्चे पढ़ते है आपके स्कूल में आप शिक्षा निकेता स्कूल से टीचर बोल रहे है तो जी सर आज ये बच्चे इस्कूल नहीं गए हमारे आज छुट्टी वगैरह क्या है बोल रहे है आज छुट्टी है हमारी किस चीज कि छुट्टी है किस चीज की छोटे बच्चों कि छुट्टी कर दी कितने दिन चलेगा आपका ये फंगक्शन तो बच्चे भी देख लेते फंगक्शन तो छुट्टी क्यों कर दी उनकी जी शोर सराबा कि वजह से जी तो बच्चों कि छुट्टियाँ आगे कुछ लंबे समय से के लिए कितने दिन बाद आएगी हाँ मतलब बच्चों को हम कहीं बाहर घूमने ले जा सके पढ़ाई टाइम मे बीच मे भी पड़ती है ना छुट्टी जी और छुट्टियाँ मतलब बीच में कब पड़ेगी छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं है दो चार दिन बाद कुछ छुट्टी है इनकी दो चार हफ्ते भर बाद है हफ्ते भर बाद छुट्टियाँ ना कोई वैसी गवर्नमेंट छुट्टी हो एक दो जो हम बच्चों को घुमाने ले जा सके वैसे सही है कब है टेस्ट इनके एक से हो रही है लग्न कि छुट्टीयाँ नहीं है अभी चलो ठीक है यही पूछना था मेरे को